आइ हम एक दिन सिमराही जाइत रही ओ रास्तामे एकटा जेन्टस् अपन साइकिल पर अपन वाइफके बैसा कऽ घुमै लए कतहुँ जाइत रहथिन लए कऽ हमरा ओ देख कऽ बहुत रोचक लागल कि आइ काल्हिके जमानामे साइकिल पर वाइफके बैठा कऽ ओ केना चलै छथिन आइ काल्हि तऽ मोटरसाइकिल आओर कारके जमाना छै और बहुत अजीब भी लागल ओहिना एक दिना हम गेलहुँ सुपौलमे छब्बीस जनवरीके मेला देखै लए तऽ ओतऽ एकटा सास बहु रहै ओ मेलेमे अपन लड़ाइ शुरू कए देलखिन अरे इहो लड़ैके जगह होइ छै हमरा बहुत आश्चर्य लागल ई चीज देखि कऽ लेकिन हुनकर सभकेँ बाजैके आओर अपनामे बात करैके बातचीत करैके तरीका रहै बड़ा अथी रहै हम तऽ तब खड़ा भए कऽ कनि हुनकर सभकेँ गप सुनऽ लागलहुँ आओर हमरा बहुत रोचको लागल कि केना ई सब मेलामे आबि कऽ एहन तरहसँ बातचीत कए रहल अछि आओर हुनकर सभकेँ जे बातचीतकेँ तरीका रहै कनि ठीक भी नहि रहै